तंत्रगिन्यानाच्या मळार उदरगत जाल्या की जीण भरपूर सोंपी जाल्या मोबायल येला मोबायलांत आतां हुंयी गेलें जाल्यार पोयस हुंयी गेलें जाल्यार फेमिली कोडें अेश कोन्न लागसाण दोवोरपा मेटा तेंक फोन कोरून इंचारपा मेट्टा तीं केशीं हाय कीत जालें सोगलीं बोर आहांय आनी मागी तेंकांय मेटा चोवपा की तो भायल गांवां बोरो हा हेप्पी हा कीत आहां तें सोगळें चोवपा मेटा व्हिडियो कॉलाचेर आनी तशेंच आतां टीव्ही बीन येला जाल्यार टीव्हीचेर आमकां न्यूज बी रोखडे पावताय लायक कितें हुंयी गोंया कितें घोडलें जाल्यार रोखडें तें न्यूजाचेर येता आनी मागीर आतां मोबायलाचेर सोशियल मिडियाचे थ्रू आमकां एक फर्स्ट रोखडे न्यूज येता सो तें आमक बोरें आनी आनी आंत अेश कोन्न लेपटॉप बीन येला लेपटॉपाचे आदारान आमक टायप बीन कोरपा मेटा पोयल कंप्यूटर आहले कंप्युटराचेर तितलें जाय नाहलें आमक दुसरें इंतू साइबरां वोचों पोडटालें तींग ओसोन आमक टायप कोरूं पोटालें पूण आतां इतलें सोंपें जालां की आमच्या घोरा कोडेनूच कितें टायपिंग कोरून बोरोयन पत्र बीन कोरूं जाता आनी आमगे स्वता घोरा कोडेंचें प्रिंट कोरूं जाता आनी आतां वॉशिंग मेशीन येलां मागीर मिक्सर येलाय तेजेर लायफ इतलें सोंपें जालां आनी खूब सोंपें जालां आनी तेका लागोन न्हू कांय लोक न्हू इतले हेल्थाचेर रिलेटीड इश्यू जाल्याय कित्या पोयलींचे तेंपार लोक कामां यें कोतालीं कितें त्रासा काम कोतालीं पूण आंत तें तंत्रगिन्यान इतलें एडवान्स जालां की आमकां तेण लायफ सोगलें इजी कोन्न दिलां ताजे लागून आमक इतल्यो सोंपें जालां की खूब सोंपें जालां आनी कांय आमक त्रास कोरूं मेणा